भोपाल में भोपाल जिले में उप्लब्ध कुछ स्थानीय परिवहन ऐसे हैं ई रिक्शा ऑटो मैजिक और बस तो ये हर जगह पे आपको मिलेंगी हर इस्टोप पर बट ये हमें प्रभावित ऐसे करती हैं कि ये जो छोटे छोटे विकल्स होते हैं ना परिवह न वो छोटी छोटी गलियों में से तो हमें ले जाते हैं बट हमें कभी टाइम पे तो पहुँचा नही पाते हम हमेशा ऑफिस में लेट पहुँचते और हमें डांट भी बहुत पड़ती है क्योंकि ये सोचते हैं कि हम इन्हें जल्दी पहुँचा देंगे पर उनकी चालाकी और उनके दिमाग हमें ले डूबता है हमें ऑफिस में बहुत डांट पड़ती है और वे जिले की पहुँच जो गतिशीलता में योगदान करते हैं तो वो जैसे कि छोटे छोटे गाड़ी हर जगह उपलब्ध रहती हैं जो आती हैं जाती हैं आती है जाती हैं हर इस्टॉप पे मिल जाती हैं तो जिससे हमें बहुत आसानी होती है और हम बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आने जाने में तो हमारे लिए काफ़ी सहायता करती हैं ये सब चीज़ें जो हमें बहुत मदद करती हैं आने जाने के लिए